ہمیں اپنے گاؤں کے بارے میں یا اپنے علاقہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کے بارے میں بات کرنا اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ یہاں کی جو ضرورتیں ہیں جو ہم نوجوان نسلوں یا جو بوڑھے لوگ ہیں تمام لوگ ان تمام لوگوں کو ایک نئی سوچ کی طرف لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بارے میں بات کیا جائے جیسے ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں یا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے پڑھائی لکھائی کا مسئلہ ہے ان تمام چیزوں پہ خاص کر کے فوکس کرنے کی ضرورت ہے جیسے کہ ابھی جو ہے ایک ہیلتھ سینٹر کی ضرورت ہے ہمارے گاؤں میں ایک بہترین پولیٹیسین کی ضرورت ہے ایک بہترین انسٹیٹیوٹ کی ضرورت ہے جہاں ایجوکیشن لیا جا سکے اسسچیوٹ اور تمام چیزیں ہیں لیکن جس طرح سے ہونی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں ہے ہیلتھ سینٹر نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں مطلب مدارس ہونی چاہیے تھی کہ مدرسے ہوں جہاں عالم بن رہے ہوں جہاں فاضل بن رہے ہوں اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے تھی جو کہ نہیں ہیں اور فیوچر میں ہو اس سلسلے میں جب ہم بات کریں گے تب وہ ہو جائے گا کیونکہ دیکھا گیا ہے جب جس مدعے پہ بات کیا جاتا ہے وہ چیزیں لوگوں کے دماغ میں انزٹ کر جاتی ہے بس جاتی ہے وہ دھیرے دھیرے وہ لوگوں کو آنے لگتی ہے